हैलो अपने गाड़ीवला बजैत छियै हमरा पाँच टा गाड़ी टेम्पू चारि टा बोलेरो चाही एक एक पाँचके जाहिसँ हमर बच्चाके विवाह छी बरियाती उचित समयपर कन्यागतक ओतय पहुँचि जाय बरयाती हमर घरपर नहि रहय टाइमके आठ बाजि कऽ सवा आठ बजे तक हमरा गाड़ी दरवाजापर लागि जयबाक चाही एहिमे कोनो दिक्कत नहि हुए टाइम फेल नहि होयबाक चाही उचित टाइमपर गाड़ी आबि जाय उचित टाइमपर हमसभ बरयाती चल जाइ बिसनपुर जयबाक छै तैँ अपनेसँ आग्रह जे उचित समयपर बरियातीकेँ गाड़ीसँ चल जाए कन्यागतक ओतय जे अहूँसभक इज्जत गाड़ियोवलाके इज्जत बाँचय हमरो बरियातीके इज्जत बाँचय आ मान सम्मानसँ विवाह कऽ के वापस आबि जाइ